जयपुर ज़िले में बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं जो कि हमारी संस्कृति और स्थानीय परम्पराओं और मान्यताओं को दर्शाते हैं जैसे कि होली का त्योहार होली का जो त्योहार है वह रंगों का त्योहार है इस दिन हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं मिठाईया खाते हैं व खूब सारे व्यंजन बना कर अपने घर में खाते हैं और इस त्योहार को बहुत धूम धाम से मनाते हैं और दीपावली का त्योहार जो होता है वह राम जी के वनवास काट कर आने की खुशी में और रावण का वध करने की खुशी में मनाया जाता है इस दिन हम अपने घर पर बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बनाते हैं नये कपड़े खरीद के पहनते हैं दीये जलाते हैं लाइटें जलाते हैं वह रौशनी से पटाके जला कर इस त्योहार को मनाते हैं